हमारे यहाँ पर एक सुरपुरा बांध है जो कि अभी नया नया ही कुछ फेमस हुआ है जहाँ के जहाँ पर है ना कि एक पार्क वग़ैरह बना हुआ है वहाँ पर सनराइज वग़ैरह अच्छा दिखता है शाम के समय में वहाँ पर बहुत ही अच्छा महसूस होता है अगर आदमी को अपना समय बिताना हो तो वहाँ पर हमारे आस पास में एक सुरपुरा बांध है जहाँ पर एक झील है जो झील ऐसा लगता है कि जैसे हम कहीं बीच पर बैठे हैं बीच के जैसी फीलिंग आती है उस में नाव वग़ैरह भी हैं जा कर फैमिली जा कर अपना टाइम बिता सकती है और एक सुकून सा महसूस कर सकती है वो रही बात सुरपुरा बांध कि हमारे यहाँ पर एक सुरपुरा बांध है